सेलेंडर खोलते हैं लाइटर मारते हैं कहू से लीकेजो नहीं तो करता है गैस पर खाना बनाते हैं तो पाइप उप देख लेते हैं बर्तन देखते हैं बर्तन साफ़ है कि नहीं है बर्तन देखते हैं साफ़ है तो उसमें खानों बनाने में अच्छा आता है खाना में अच्छा आता है कुछ बर्तन गंदा है उसमें कुछ पड़ा हुआ रहता है वह खाना बना बन जाता है खाने में बीमारी हो जाता है तो फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है गरीब आदमी हैं कहाँ से ईलाज कराएँगे इसलिए कभी बर्तन धोता है धोते हैं तो बढ़ियाँ से धोकर साफ़ कर कर तब खाना बनाते हैं खाना बनाते हैं गैस पर गैस ख़त्म हो जाता है तो जलावन पर बनाते हैं जलावन ख़त्म हो जाता है फिर गैस भराते हैं गैस पर खाना बनाते हैं कोई गेस्ट आदमी आ जाते हैं तो तत्काली के लिए गैसों पर खाना बना लेते है गैस बचाकर रखते हैं बारिश उरिश के लिए बारिश आता है तो गैस पर बना लेते है बारिश चला जाता है तो जलावानों पर बना लेते हैं अपना गाछ का जलावन है ख़रीदना नही पड़ता है इसलिए गै जलावन पर बनाते हैं कुछ दिन गैसों पर बनाते है सुबह गैस पर बनाते हैं बच्चा सब को स्कूल जाना पड़ता है साँझ कर शाम कर बना लेते हैं गई जलावन पर इसलिए जे गैस बचेगा गैस बच बचेगा गैसों भराते हैं जलावनों पर जलाते हैं खाना बनाते हैं फिर क्या कहते हैं गैस को फिर बंद कर देते है बंद कर कर फिर क्या कहते हैं फिर सुबह में गैस धराते हैं लाइटर मारते है पाइप देखते हैं जो कहीं से लीकेजो ना तो करता है आ लीकेजो करता है इसलिए फिर जला गैस ख़त्म हो जाता है तो जलावन पर खाना बनाते हैं जलावन पर खाना बनाते हैं जलावन पर का बर्तन काला हो जाता है फिर बढ़िया से धोते हैं धोकर फिर गैस पर खाना बनाते हैं गैस पर का बर्तन उतना काला नहीं होता है बढ़िया से साफ़ रहता है तब भी साफ़ कर कर बढ़िया से धोकर खाना बनाते हैं खाना बनाकर मतलब जैसे खाना में चावल दाल यह सब कुछ बनाते हैं सो खाना बना लेते हैं सब कुछ बना लेते हैं क्या कहते हैं